पक्षीके पक्षीके लिए अपना हमरा सोचय नहि पड़ै छै अपना अपना छतपर दाना छीँटै छै ढेरीक पक्षी आबै छै देखै छियै फेर वापस होइ छै खूब बना बना कऽ अपना राखै छै डब्बा आरमे बना कऽ अपने घरमे सुग्गा रे ई रे ओ रे सभ छै अपना घरमे लोक शौकसँ राखै छै पालै छै पक्षीकेँ कतहु देखय लए नहि जाय पड़ै छै ई से अपना छत अरपर सभचीज करै छै अपने छतपर दाना डालै छै ढेरीक पक्षी आबै छै अपने देखै छै अपना डब्बामे राखै छै पक्षीके परवा पोसै छै सभचीज करै छै कतहु देखय लए नहि जाय पड़ै छै अपने पोसतै अपने देखतै अपने सभचीज दाना छिँटतै खिएतै देखतै डब्बामे के राखतै सभ सभचीजकेँ कए कए कऽ दाना डालि डालि कऽ देतै सुग्गा सुग्गाकेँ राखतै दूधके कटोरामे खाय लए राखतै सुग्गा पोसतै बढ़िआँ ढङ्गसँ राखतै सुग्गा कतहु देखय लए नहि जाए पड़तै अपना घर बैठल सभ पक्षीकेँ देखतै कोन जरूरी छै कतहु जायके